बोले क्या आप होटल से बोल रहै हैं हाँ तो सामान तो लेना था खाने पीने वाला क्या सब रखते हैं

सब कुछ रखते हैं

मतलब खाना में स्वाद है कि नहीं मतलब हाँ

ठीक इ

और क्या मटन ओटन भी रखते हैं कैसे देते हैं अंडा करी कैसे देते हैं अंडा करी

हाँ ठीक है मुर्गा

ठीक है रोल करे अंडा रोल तो हाँ खाना अच्छा रस्सा रखिएगा तो ठीक है नहीं तो करके पैक

ठीक है